हा असांखे लॻंदो आहे की सिंधी सेखारणु ज़रूरी आहे छकी अॼुकल्ह जेको ज़मानो आहे उहा माण्हू न सेखारींदा आहिनि सिंधी अंग्रेजी पढ़नि था हिंदी पढ़नि था पर ॿारनि खे बिल्कुलु सिंधई न ईंदी आहे असां हाणे असांजे ज़माने में घर में बि सिंधी ई ॻाल्हाईंदा हुआ हाणे त घर में बि सिंधी नथा ॻाल्हाइनि बिल्कुल बि पहिरें ज़माने में सिंधी सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ चारि माण्हू बीहंदा हुआ त बाज़ारि में तॾहिं बि सिंधी में ॻाल्हाईंदा हुआ

ॿारनि खे त बिल्कुल न ईंदी आहे माउ पीउ खे त वरी बि थोरी घणी अचे ॿारनि खे त बिल्कुल बि नथी अचे जनरेशन खे सेखारणु ज़रूरी आहे छोकी असांजी सिंधी भाषा आहे असां सिंधी सिखंदासीं तॾहिं त असांजी मात्र भाषा त सिंधी आहे

स्कूल में पढ़नि था हिंदी अंग्रेजी पर असांखे बिल्कुलु खपे की असां ॿाहिरि बि थोरो सिंधी ॻाल्हायूं

त इन करे पंचायत खे बि जॻहि जॻहि कैंप लॻाईंदा आहिनि सिंधी जा जो समर्स क्लासिस थींदी आहे उन में ॿारनि खे सिंधी सेखारनि था त उन्हनि में माउ पीउ खे ज़रूरी आहे की ॿारनि खे मोकिलनि की उतां वञी थोरो सिंधी सिखनि ऐं करनि सेखारणु ॾाढो ज़रूरी आहे छोकी पंहिंजी भाषा न ईंदी त पोइ छा मतिलबु असां एतिरो फ़ख़्र सां चऊं था की असां सिंधी आहियूं सिंधी आहियूं पर ॿारनि खे त उहा सिंधी अचे ई न असांखे जीअं अचे थी सिंधी त असांजा ॿार बि घटि में घटि जीअं झूलेलाल भॻवान जे बारे में ख़बरु हुजे ऐं जेको बि आहे असांजो अवतार आहे सिंध आहे हुननि जे बारे में ॿारनि खे थोरो घणो त ख़बर हुजे की उहा सिंधी ॻाल्हाए वठनि करे वठनि समर कैंप में घणा माण्हुनि खे ॾिठा आहिनि हाणे सिं पंचायत में जीअं सिंधी कैंप त लॻाइनि

त उहा ज़रूरी बि आहे की उन्हनि खे सेखारणी खपे कि असांजी भाषा त असांखे घटि में घटि अचे चारि माण्हुनि में उथूं वेहूं त माण्हू सिंधी त ॻाल्हाए सघे